दूध क्या रेट में है दूध लेना चाहते हैं गाय का दूध हाँ खोया बनाना था इसी में हाँ हाँ खोया हमारे यहाँ शादी है क्या हाँ पचास किलो लेना है हमारे यहाँ कम्मे नहीं ये ज़्यादा थोड़ो कम्मे लेना है दूध से हमको खोया बनाना है दूध हमको बताओ पचास रुपये लीटर तो पानी मिला होगा अच्छा तो हमको दूध ये लेना है खोया बनाना है हमको खोया पचास किलो पचास किलो खोया बनाना है हमको हमारे यहाँ शादी है मीठा भी बनाना है पचास किलो पचास लीटर हमको दूध चाहिए हाँ अच्छा और खोया कितना निकली उमा अच्छा तो हमको हाँ काफ़ी मात्रा में बनाना है हमको और ये और कुछ कम नहीं हो पाएगा कितने दिन पहले लेना हाँ बासी वासी दूध तो नहीं बासी दूध तो नहीं है ताज़ा चाही हाँ और गड़बड़ी तो कोई नहीं है मिलावटी देओ ह्म्म नहीं है आज कल मिलावटी रहत है सब कितने पैसे देने पड़ेंगे इतने के हाँ एडवांस कितना देक पड़ी एडवांस कितना देक पड़ी अच्छा और बाँकी पैसे बाँकी पैसे हाँ हाँ और दूध केह रेट क्वालिटी बढ़ियाँ है